ہیلو قدیمی ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں جی سر میں نے اپنا ایک آرڈر کیا تھا کھانے کا جس میں ایک پاؤ بھاجی چار سموسے ایک کچوری اور دو گلاب جامن تھے ایک تو اس کا مجھے اصل میں میرے ساتھ کیا ہوا کہ میرے سے غلط ایڈرس ڈل گیا اس میں اس میں ایڈرس تھا فائیو ڈبل زیرو فائیو لال گلی کوچہ رحمان چاندنی چوک تو جب یہ غلط ایڈرس پڑ گیا اس کی جگہ آپ فائیو ڈبل زیرو ٹو بلیماران گلی قاسم جان پھاٹک تیلیان میں چینج کر دیں کیونکہ اس میں ڈیلیوری اگر پہنچے گی تو وہ آ نہیں پائے گی اس لئے میرے سے پرانا ایڈرس ڈل ڈل گیا تھا آپ اس کو نیا کر دیں